हमारे सहायक ऐप कुछ इस प्रकार हैं जिस से हम सूचीबद्ध कर सकते हैं जैसे कि फ़ोनपे है गूगलपे है पेटीएम है जिससे हम अपना एकाउंट जोड़ सकते हैं जिसे हम रोजाना यूज करके पैसे को लेन देन कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सअप्प है व्हाट्सप्प भी हमारा एक भरोसेमंद ऐप है जिससे हम उसमें भी कहीं से भी वीडियो कॉल कर के बात कर सकते हैं कुछ भी फोटो वीडयो वगैरह वगैरह किसी को भेजना हो चाहें मंगवाना हो कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको भी हम कर सकते हैं